हैलो हां जी केह् हाल चाल ऐ बस ठीक होर रुट्टी छुट्टी खाई ओड़ी अच्छा अच्छा अज्ज कि'यां कीता फोन हां हां इसलै हैन तुसेंगी पता इसलै सेब दी गै खेती चला दी हैन तुसें लैनी केह् दिक्खो साढ़े लाल आह्ले बी न ओह् जेह्के होंदे नी इ'यां गुट्ट लाल ओह् आह्ले बी हैन ते जेह्के इ'यां थोह्ड़े हां ना ना साढ़े दौन्ने स्हाबै दे हैन लाल इक होंदे नी बिलकुल लाल ते मिट्ठे गेदे ओह् बी हैन ते जेह्के इ'यां थोह्ड़े होंदे नी इ'यां गुलाबी गुलाबी होंदे इ'यां खट्ट मिट्ठे ओह् बी हैन ते चुआरू बी हैन साढ़े आं हां अच्छा अच्छा हां चलो तुस अपना बंदा ओ तुसेंगी थोह्ड़े ज्यादा लाने न असें तां तुसेंगी हां कोई निं जेह्के मिट्ठे नी ते ओह् तुस कोई इ'यां अस मैंह्गे बेचै ने इ'यां कोई अस्सी रपेऽ बेचै करने अवा तुस सत्तर रपेऽ लेई लैएओ ते ओह्के खट्ट मिट्ठे न जेह्के ते ओह् तुस चलो तुस अपने बंदे ओ तुसें ई कोई सट्ठ रपेऽ लाई ओड़गे हां कोई निं हां हां खोड़ बी हैन इसलै खोड़ै गी चुना दे एह् खोड़ें इन्ने बूह्टे हैन नि हैन यरो हां हां कोई नी कोई नी थुआढ़े आस्तै रक्खी ओड़गे अस तुस सनाई ओड़ेओ नी तुसेंगी किन्ने चाहिदे न अस किट्ठे नि ना कीते अजें किट्ठे करै ने आं ते फ्ही दिक्खने किन्ने निकलदे ते फ्ही कोई नि तुस आएओ ते फ्ही तुस करी लैगे अग्गै मोल भाव हां कोई निं चोल किश होर ठीक ऐ ठीक ऐ होर फ्ही लैनियां होगियां होर पेट्टियां ते तां बी लेई लैएओ स्येऊएं स्येऊ साढ़े बड़े ने होए दे इस बारी हां यरो पर तुसेंगी पता इस बेल्लै सारै इ'यै भाऽ चला दा तुसेंगी चलो फ्ही बी दस रपेऽ घट्ट गै लाना चलो ठीक ऐ तां खरी खरी